हा हिकु दफ़ो मां हिकु छटीह जो फोलिडींगकारी छटीह जो स्टिल लाइफ ठाहियो हुओ पहिरियों त कुझ समझ में न पै आहियो पर वार वार ॾिसण खां पोइ मूंखे उन छटीह जे स्टिल लाइफ में हिकु घोड़े जो मुंहं ॾिसण पियो आहियो घोड़ो जेको शक्तिअ ऐं हिमत जो प्रतीक आहे